मध्य प्रदेस सरकार की प्रमुख नीतियों में से कुछ नीतिया हैं जिसका जबलपुर ज़िले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जैसे की एक परिसर एक शाला दिन ब दिन बढ़ती महंगाई में गवर्मेंट ने एक परिसर एक शाला नाम से एक नीति निकाली जिससे की गरीब बच्चे भी एक शाला में पढ़ सकते हैं वहाँ पे उनको खाना रोटी और कपड़े भी दिया जाता है यहाँ तक की छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो पढ़ सकें और ऊषा किरण योजना नामक एक योजना निकाली जिससे जबलपुर से जबलपुर ज़िले में काफ़ी विकास हुआ और कस्तूरबा गांधी विद्यालय विश्वविद्यालय निकाला जो लड़कियों के लिए बना हुआ है लड़कियाँ पढ़ सकती हैं और जा जा के बिना किसी डिस्टेक्सन के जहाँ पे केवल लड़कियां ही पढ़ेंगी अच्छी खासी पढ़ाई होती है अच्छी नीति है जिससे गोरमेंट और जबलपुर की सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम की और जबलपुर का काफ़ी विकास हुआ